नमस्ते जी बताइए जी जी मैं करा दूँगी मुझे पता है वहाँ पे कहाँ पे क्या है और कैसे घूमना है कहाँ कहाँ आपको घुमाना है वो सब हो जाएगा कितने लोग बताए हैं आपने सात लोगों का है जी ठीक है होटल भी हम जानते हैं बहुत अच्छी जगह पर है वह वहाँ पर आपको खाने पीने का हर चीज़ का मिल जाएगा वहीं पर और अच्छे

पेमेंट में तो बीस लेंगे हम बीस हज़ार जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है लेकिन आप कई जगह घूमाना भी तो होगा ना इतनी तेज़ धूप में घूमेंगे तो कुछ तो हमारी मेहनत मिल जाएगी हमें जी डिस्काउंट हो जा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा ठीक है अगर तो आप पंद्रह कर लीजिए पंद्रस से कम अब आप बता दीजिए आप कितना करना चाहती हैं बारह तो बहुत कम हो जाएंगे चलिए सौ दो सौ की कोई बात ही नहीं है और लेकिन यह हैं कि मेहनत भी तो है ना आपको सुबह हम सुबह ले कर के जाएंगे और सब जगह घुमाएंगे फिराएंगे आपको ताज महल ले करके जाएंगे वहाँ पर और पीछे उसकी जो नदी बहती है वह सब कुछ हम आपको दिखाएंगे सुबह से शाम हो जाएगी तो इतनी मेहनत को हमारा कुछ मिल जाए जी बताइए जी जी तो जब आप यहाँ पर आएंगी आप हमें अपना नंबर तो हम कॉल कर के आपको बता देंगे कि आपको कहाँ पर आना है जी जी जी आपकी थोड़ी सी आप डिटेल दे दीजिएगा जिस से हम आपको पहचान जाएं

जी जी जी जी ठीक है जब आप आ जब आप निकलिएगा तब आप हाँ हाँ आराम से आराम से जी ठीक है नमस्ते